हमें पशु को रखना के लिए रखने के लिए जो है घरों की सुरक्षा करनी चाहिए हमें पशु को अच्छी तरह से सुरक्षा जगह पर रखना चाहिए हम को पशुओं को बांधने के लिए जो है अच्छी तरीके से हमको रखना चाहिए अच्छे से भोजन देना चाहिए पशु को पशु को खिलाने के लिए हमको जो है अच्छे अच्छे भोजन चाहिए उनको दाना चाहिए सुनी चाहिए खरी चाहिए खिलाने को और बांधने के लिए सूखे जगह शाम को शाम जल्दी उसको अंदर बांध देना चाहिए हमको क्योंकि इसको इसके लिए जो है इसके लिए बांधने के लिए जो है पशु को चारा हरा घास पैरा है भूंसा है और घास को काट के हमको हरी हरी चारा देना है हमको जानवरों को सुरक्षित रखना है सुरक्षित पाने के लिए जो है जानवर हमारे स्वच्छ रहेंगे अच्छे रहेंगे और उनको उनको पानी में पास उनको ठंडा पानी नहीं देना चाहिए बारिश के समय और ठंडी में उनको अच्छी जगह पर बांधना चाहिए और पशु को हमको सूखे जगह में बांधना इसलिए चाहिए कि क्योंकि हमारे पशु जो है बीमार न हो उनको दवा के दवा के ज़रूरत पड़ती है उपचार के लिए हमको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए हमको डॉक्टर से सलाह लेकर हमको डॉक्टर से दवा ले के पशु को देना चाहिए हमको क्योंकि पशु हमारा जो है सुरक्षित रहे और पशु को हम कैसे करें कि हमारा पशु जो है दूध को कम ना करे और दूध को बढ़ाए हम क्या खिलाए जो है पशु को हमें जैसे कि हम लोग पशु अहार देते हैं और चोकर को मिला के देते हैं गुड़ तेल गुड़ तेल आद को देते हैं तो हमारा पशु जो है सुरक्षित अच्छा रहता है पशु जो है पशु को अच्छे रखना चहिए हमको पशु जो है हमारा दूध बढ़ाता है तो हम पशु आहार जितना है दाना खिलाएँगे जितना है पशु को अच्छा ही खिलाएँगे उतना ही हमारा पशु जो है सुरक्षित रहेगा पशु हमारा जो है गाय हो या भैंस हो कोई भी हो बकरी पालते हैं हम गाय को पालते हैं दूध उसका ज़्यादा होगा बढ़ेगा तो हम उसके दूध से व्यवसाय भी कर सकते हैं जो है